जोंनियाव देहा जोथोननि थाखै थारमानि दा दानि दासान्दि समाव जेनोबा दा गोदान जेनोबा दासान्दि समाव भारत सकारनिफ्राइ जोङो आयुष्मान कार्ट मोन्नाय जादों बे आयुष्मान कार्टजों जोङो जेन'बा न'खराव सोरबाफोर न'खराव खायसे जेन'बा बेराम आजार जायोब्ला बे कार्टजों जोङो सात हाजार फैसा सात हार नङा सात लाख सात लाख फैसा रांनि थारमानि सासे जेन'बा न'खराव बेरामफोर जायोब्ला जों एफोरजों जेन'बा अपारेशन बा केनसार बेमार अपारेशन केनसार बेमार बेहाय जोङो बे बेरामाव जोङो बे आयुष्मान कार्टजों बाहायनाय जादों आरो जेन'बा बेलेक बेलेक बेमाराव बाहायाखै थारमानि बे आसुष्मान कार्टखौ बे आयुष्मान कार्टखौ जोङो केनसार बेराम जेन'बा अपारेशन बेहाय बाहायनाय जादों बे कार्टखौ मोननानै जोङो बेसेबांबा सहाय मोनदों आरो जेन'बा आंनि न'खरआनो जा गुबुन गुबन न'खरनियानो जा जेन'बा बे आयुष्मान कार्टखौ मोन्नानै जोङो एसेबाबो सहायनाय मोनदों आरो सरकारनिफ्राइ बे आयुष्मान कार्टजों जोङो आयुष्मान कार्ट गैयाबाथ' जोङो एसेबां फैसाखौ जोङो मोनानालाय बेहाय बेराद स सहाय सुबिदानि थाखाय जोबोत मोजां जादों आरो बे आयुष्मान कार्टआ बेनोखिनियानो